ناسک ضلعے کے نوجوانوں کے لیے تعلیم اور قیادت کا موقع ایک اہم چیلنج ہے ان کی ترقی کو بڑھانے کے لیے ہنرمندی کی تعمیر اور انٹرپرینی ورکشاپس کا انتظام کرنا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اور ورکشاپس میں نوجوانوں کو مہارتوں کی تربیت دینے کا موقع ملتا ہے تاکہ وہ خود کار طریقے سے کام کرنے اور کاروباری منصوبے بنانے کا سیکھیں اس سے نہ صرف ان کی مہارتیں بڑھتی ہیں بلکہ ان کے انفرادی اور اجتماعی ترقی کو بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے